दिक्खो भाई खे'ल्लना ते बड़ा जरूरी ऐ साढ़े आस्तै अज्जकल खे'ल्लने कन्नै बड़ा ओह् होआ दा फायदा होआ दा बडे़ बडे़ नाम थ्होआ दे बड़ा बड़ा इक इ'यां कला होंदी दिक्खा जाए पर साढ़े ग्रांऽ दे लोक इं'दे बिच इ'न्नी अवेयरनेस निं ऐ एह् सोचदे इ'यां न टाइम बरबाद होंदा इ'नें लोकें ई इ'न्नी समझ निं ऐ कि एह्बी साढ़ा इक मतलब जिंदगी दा हिस्सा ऐ जि'यां बाकी चीजां अस करने आं एह्बी मतलब साढ़े आस्तै जरूरी ऐ लोग आखदे पढ़ो गे लिखो गे बनो गे नवाब खेलो गे कूदो गे हो जाओ गे खराब एह् पहेली आखदे न लोग इनें लोकें गी कु'न समझा अज्ज कल खे'ल्लना बी जरूरी ऐ साढे़ आस्तै जि'न्ना अस पढ़ने किश कम्म करने ओह्दे कन्ने कन्नै खेढां बी जरूरियां न जि'यां अ'ऊं आं भई मिकी शैल लगदी कबड्डी खे'ल्लना कबड्डी खे'ल्लनी होनी अ'ऊं लोग आखदे जी दिक्खो जी दिक्खो कुड़ी कबड्डी खे'ल्ला दी ओह् इ'नें लोकें गी इ'न्ना थोह्ड़ी पता एह् बी जरूरी ऐ साढ़े कन्नै खे'ल्लना बी जरूरी ऐ हून में दौड़ लाई दौड़ बिच मिकी थ्होया त्रीया त्रीया प्राइज थ्होया मिकी लोग आखदे म्हाराज प्राइज थ्होइया ते केह् होइया हं ऐ ते इ'यां मंगलसुत्र गै नी उत्त बड़ा गल गै पाने ओह् बी निं पाने खा'ल्ली टकाने गै न लोकें ई अवेयर करना बड़ा जरूरी ऐ साढ़े आस्तै गेम खे'ल्लना बड़ा शैल ऐ जेल्लै में सनाया लोकें ई में खे'ल्लेआ ते मिकी पैसे बी थ्होए लोकें मेरी तारीफ कीती में लोकें भी इ'यां थोह्ड़ा इ'यां सनाया गी साढ़े गै जिंदगी बिच खे'ल्लना बी बड़ा जरूरी ऐ जि'यां बाकी कम्म जरूरी न खाना पीना सोना उट्ठना बौह्ना इ'यां गै बाकी कम्म बी जरूरी न करना इ'यां साढ़े आस्तै खे'ल्लना बी जरूरी ऐ साढ़ी जिंदगी दा इक हिस्सा ऐ खे'ल्लना लोकें गी इ'यै अवेयर करना कि भाई खे'ल्लने बास्तै बी थोह्ड़ा अपने बच्चां आं ध्यान देना कि बच्चे खे'ल्लन थोह्डे़ किश लोग होंदे भाई आखदे ना ना ना बच्चे ऐसे नेईं करना बच्चे ऐसे करोगे हाथ गंदे हो जाएंगे ऐसे करोगे तो लग जाएगी लग गेई तैलूं गै थोह्ड़ा बच्चे ई पता चलना तैलूं गै बच्चा थोह्ड़ा स्ट्रांग बनना बज्जी बज्जियै गै आदमी रोड़ा होंदा लोग निं समझदे हैन लोकें ई समझाना थोह्ड़ा गी साढ़े गेम साढ़े आस्तै बडे़ जरूरी चीज ऐ जि'यां बाकी चीजां लोड़दियां इ'यां गेम बी इक हिस्सा होना चाहिदा अपने